بہت سارے چینل اور ٹی وی شوز ایسے ہیں جسے میں بہت پسند کرتی ہوں اور اکثر فری ہو کر میں انہیں دیکھا کرتی ہوں جیسے کہ مجھے دا کپل شرما شو بہت پسند ہے اس میں بہت فنی چیزیں شامل ہوتی ہیں اور اسے لوگ دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور اس کے علاوہ زیڈ میکس وغیرہ چینل پر بھی بہت اچھے اچھے سیریلس ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں اچھی اچھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جنہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھا کرتی ہوں اور وہ ویڈیو بھی مجھے اچھے لگتے ہیں لیکن اب زیادہ تر میں یوٹوب وغیرہ پر وہ ویڈیو دیکھتی ہوں جو مجھے پسند ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آج کے ٹائم پر روایتی رقص جو پچھلے زمانے کے رقص ہوا کرتے تھے اب زیادہ لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں میں نے کئی جگہوں پر تلاش کیا لیکن وہ چیزیں مجھے نظر نہیں آتی بس کچھ ہی چینل پر مجھے روایتی رقص نظر آتا ہے